हैलो हँ हम भिजिटर बोल रहल छी ईहाँ घुमै के कोन कोन जगह छै हँ धन्यवाद धन्यवाद

हँ हँ हम सुनले छियै तभी तऽ हम घुमै आयल छी अहाँ बताउ एकरा बारे मे

हूँ हूँ हँ तऽ ईहाँ तालाबो ऊलाबो छै हँ हँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ

हँ एहिमे साल भर पानी बहै छै हँ ग्राउण्ड लेवल वाटर कम हो जाइ छै तऽ दिक्कत होइ छै हँ ईहाँ पिने के पा पिए वला पानी केना मिलै छै

हँ हँ आरो चलै छै तऽ ठीक अइ अहाँके शहर तऽ पानी मे समृद्ध छै पानी के कमी न छै ठीक है हम अहाँके शहर जरूर घुमब आबै छी हम ठीक है रखै छी धन्यवाद